नै आगष्ट नै रोजा नैजिथाम थाम आगष्ट नै रोजा नैजिथाम ब्रै आगष्ट थाम रोजा नै रोजा नैजिथाम ओमफ्राय बा आगष्ट नै रोजा नैजिथाम द' आगष्ट नै रोजा नैजिथाम